असांजे उत्तर प्रदेश में समाचार ऐं मी समाचार मीडिया धर्म ऐं आध्यात्मिकता सां संबिध से सां संबंधित मुद्दनि ते मुद्द मुद्दनि खे ॾाढी सुठी तरीक़े सां कवर कंदा आहिनि जीअं जीअं बि नौराता हुजनि चेटीचंड जो महोत्सव हुजे या ईद जो त्योहार हुजे या चाहे गुरुनानक जयंती हुजे या कहिड़ो बि मेलो हुजे या कंहिं कंहिं बि स साधू संतनि जा प्रवचन हुजनि सभिनी के ॾाढी सुठी तरीक़े सां कवर कंदो आहे जंहिंसां धार्मिक धार्मिक विश्वास में बढ़ावो मिलंदो आहे ऐं कास्टिज़िज़ जो पोइ सुवाल कोन थो थिए